जय झूलेलाल हा मूंखे हीअं लॻे थो की शिक्षा जी कमी जे कारण शहरी माण्हू जी तुलना में ग्रामीण खेत्रनि में लोगों जी आवाज़ जो आहे माण्हूनि जी आवाज़ हुनखे पहचाने नथो वियो आहे छो त ग्रामीण खेत्र में स्कूलनि जो ऐं शिक्षा जो विस्तारु कोन्ह आहे ग्रामीण खेत्र में शिक्षा जो हाल हू शहरी खेत्र जी तुलना जे टेन पर्सेंट अकोर्डिंग आहे ग्रामीण खेत्र में स्कूल कोन्हनि सुठा सुठा टीचर कोन्हनि जंहिंजे करे हुनजो ग्रामीण खेत्र जा ॿार आहिनि हू शि अशिक्षित ही रहजी था वञनि अशिक्षित रहजी जे कारण हुनजो हुनखे पंहिंजो जो अधिकार आहिनि हुनखां हुनजी कहिड़ी बि नॉलेज कोन्ह आहे ज्ञान कोन्ह आहे की हुनखे छा छा अधिकार मिलिया आहिनि ग्रामीण खेत्र जा ॿार आहिनि हू पिछड़ा पिछड़े वागूंर रहन पिया हुनखे पंहिंजी अधिकारनि जो कोई नॉलेज ई कोन्ह आहे ग्रामीण खेत्र जे जो माण्हू आहिनि हू शिक्षा जी कमी जे कारण पंहिंजी आवाज शहर में नथा खणी सघनि ऐं ऐं हिनखां पोइ ग्रामीण खेत्र वारे जो माण्हू आहे हुनखे ॾाढी बेबसी जो सामनो बि करिणो पए थो